बिजली एकोरत्ती हवा आयल कि हमरा सब गाँवमे बिजलीये काटि लेलक बिजली काटि लेलक तऽ पूरा अँधेरा भए गेल अँधेरा भए गेल एकोरत्ती हवा भेल कतौ कोनो गाछ गिरल तऽ बिजली कटि गेल बिजली कटि गेल तऽ लाइन हमर सब कऽ अँधेरा भए गेल रहलै बात इनवैटर कऽ जरुरी नहि छै सबकेँ घरमे इनवैटर रहै सबकेँ घरमे तऽ इनवैटर रहै नहि छै आओर हमसब इनवैटर लगेबै तऽ लगेबै कतऽ सँ आधा टाका तऽ मतलब हमरा गाँवमे जे छै प्रायः सबके इनवैटर नहि लगेने यऽ लेकिन एगो दूगो केँ घर सबमे मतलब एक सए मे दसगो बीसगो घरमे रहत प्रायः सबकेँ घरमे इनवैटर नहि रहै यऽ हमरा सबकेँ घरमे तऽ नहिये इनवैटर यऽ और लाइनो केँ स्थिति खराबे रहैया लाइन जहिना आबैया तऽ हमसब जलबै छी रोशनी नहि अगर लाइन कटल तऽ बस अँधेरा रहल लाइट जे मरजेंसी रहल जे लाइट रहल ओ जलाय कऽ रहलहुॅं रहै छी आओर लाइन केँ हमरा सब लए दिश एकोरत्ती हवा सब आयल कोनो चीज आयल आँधी तूफ़ान सब तऽ हमर सबके लाइन प्रायः कटि जाय यऽ इनवैटर सब कऽ कोनो सुविधा नहि रहैया आ लाइन सबकेँ जरुरी की रातिये कऽ नऽ जरुरी दिन कऽ तऽ कोनो जरुरीये नहि ईजोतकेँ लेल हमरा सबके लाइट चाही जे राति कऽ जरुरी रहैया